जय झूलेलाल मां जूतियुनि जी नई जोड़ी आर्डर कई आहे जेका मूंखे ॼाण खे त खपे त उहा केसि ताईं ईंदी ऐं मुंहिंजो पसंदीदा रंग नाप उहा सही ईंदो या न मूंखे ट्रैक नम्बर मोकिलियो ऐं मूंखे ॿुधायो त केसि ताईं पहुचंदो